धार्मिक तऽ ओना बहुते आइकाल्हि श्लोक छै दोहा अछि जे मतलब हिन्दू धर्मके बहुत प्रभावित करै छै आओर हिन्दू धर्मलए श्लोक तऽ जेना सबकिछु छै आओर खास कऽ कऽ अपन बिहार एरिआमे मैथिली एरिआमे श्लोकके बहुत बेसिए मान कएल जाइ छै जाहिमे से एकटा श्लोक गायत्री मन्त्र जिनका कहल जाइ छै ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात् से ई श्लोकके मतलब भेलै कि जे आदमी छै ओकरा कखनो कोनो चीजोपर अहँकार नहि करैके छै अहाँके हर चीजलए इन्तजार करैके छै अहाँ हरदम भगवानपर अपन भरोसा राखू आओर भगवानपर विश्वास राखू अहाँ जे माँगबे अहाँके एक दिन भेटबे करत आओर